जानवरें चा मिगी तां कुत्ता ते कन्नै खरगोश बड़ा पसंद ऐ मतलब बड़े पसंद ऐ और क्योंकि बाकी जेह्ड़े मिगी निं जैदा जिसी में नेईं लायक करदी ओह् ऐ बांदर बांदर जेह्ड़े होंदे न ओह् ग्राएं च ते जैदा गै तंग पजांदे इयां चलो किश निं करदे लेकिन ग्राएं च जिसलै कोई फसल हगैरा लाई दी होंदी ओल्लै बड़ा ई जैदा तंग पजांदे पूरा पैह्रा देने पौंदा बांदरें दा तां ई मिगी ओह् बिल्कुल बी पसंद निं हैन बाकी जेह्ड़ा कुत्ता ते कुत्ता बचैरा बड़ी हैल्प करदा मतलब वफादार होंदा कुत्ता कुत्ता मिगी तां पसंद ऐ बाकी खरगोश मिगी ऐमें गै पसंद ऐ ओह्दी शक्ल ई बड़ी शैल होंदी ऐ ते कुत्ते ई केह् ऐ कि मतलब कम्म बी औंदा कुत्ता साढ़े मतलब कोई जेल्लै कोई असें फसल लाई दी होंदी कोई मक्कां लाई दियां होंदियां कोई कनक लाई दी होंदी तां कुत्ता साढ़े मतलब साढ़ी फसल दी राक्खी बी करदा ते बाकी जि'यां कोई ओपरा कोई घर अगर मतलब कोई ओपरा घर औऐ दा होऐ कोई अंदर औऐ दा होऐ कोई ऐसै वैसा पासै बंदा उसी दिक्खियै मतलब कि असें ई पता लगी जंदा कि कोई साढ़े घर आया ऐ बाकी जां ते साढ़े कुत्ता हैल्प इ'यां करदा कि जेह्ड़े बांदर बगैरा होंदे निं उनें ई निं औन दिंदा बाह्र साढ़ी फसल दी रखवाली करदा इ'यां बी कुत्ता बड़ा वफादार होंदा बाकी बांदर मिगी बिल्कुल बी पसंद निं हैन की कि ओह् फसल अगर घर कोई निं होऐ फसल ई पूरी जुआड़ी ओड़दे बाकी बाकी मिगी सारे पसंद न गौ होई जि'यां जि'यां बाकी मंझ बगैरा होई बच्छियां होई गेइयां दांद होई गे एह् मिगी बड़े पसंद न पसंद की क्योंकि एह् कम्म बी औंदे न